अहाँजे परफ्यूम या फ्रेग्नेन्सेज के बात केने रहियै जेना डियोड्रेन्ड चुनने रहियै तऽ डियोड्रेन्ड के दिक्कत ई छै कि ओकरा मे एल्कोहल कन्ज्यूमिंग होइ छै जेनाकि अहाँके अऽ शरीर के लिए भी हानिकारक छै आओर बराबर मात्रा मे या रेगुलर यूज करने से स्किन डिजिजेज हुए पाबै छै तय हम प्रिस्क्राइब करै छी कि जे नेचुरल तरहसँ बनै ओकरे फ्रेगनेन्सेज के यूज करै जकरा मे एल्कोहल या ओहि तरह के कोइ भी इथनील के यूज करल जाइ ओ तरह के प्रोडक्ट के यूज अहाँ नहि करू आ नहि ककरो प्रिस्क्राइब करू कि यूज करै ई सभ प्रोडक्ट